میری دلچسپی بنیادی طور پر معلومات فراہم کرنے اور مدد کرنے میں ہیں اور میں ریاست دہلی فلاح اور بہبود اور سیاسی خبروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں معاون ہوں کرنٹ افیئر کی خبروں کو فالو کرنے میرے لیے ضروری ہے تاکہ میں تازہ ترین معلومات فراہم کر سکوں اور مختلف موضوعات پر لوگوں کی مدد کر سکوں میں اپنی معلومات کو باقاعدغی سے آپ آپریٹ کرتا ہوں اور خبروں کے اہم موضوعات اور واقعات پر نظر رکھتا ہوں اس کی مدد سے میں مختلف مسائل اور موضوعات پر آپ کو تازہ ترین اور مستند معلومات فراہم کر سکتا ہوں آج کل کی خبریں کئی مختلف موضوعات پر محیط ہوتی ہیں جن میں ریاست دہلی اور فلاح بہبود سیاست خبریں صحت تعلیم ماحولیتی ماحولیت مسائل اور سماجی مسائل شامل ہے ہر موضوع کی خبروں میں مختلف زاویے اور پہلو ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے اور تجزیے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سماجی مسائل جیسے غربت تعلیم صحت اور صنفی مساوت پر خبروں میں زیادہ توجہ دی جانی چاہیے تاکہ ان مسائل کے حل کی جانب پیش رفت ہو سکے سیاسی خبریں اور تجزیے عوامی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لیے سیاسی خبروں میں حقائق پر مبنی تجزیے اور کی اہمیت ہے فلاح بہبود کی خبریں لوگوں کی زندگیوں پر براہ راست پر انداز ہوتی ہیں ان خبروں کو زیادہ ترجیح دینے چاہیے تاکہ عوام کو فلاحی اسکیمیوں اور اقدامات کے بارے میں آگاہی حاصل ہو خبروں کا مقصد لوگوں کو باخبر رکھنا اہم مسائل کی نشان دہی کرنا اور سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کرنا آج کل کی خبریں اس مقصد کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ان کا تنقیدی جائزہ لے کر ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر مسائل پر کیسے عمل ظاہر کرنا چاہیے